असां जंहिं प्रांत में रहूं था उते हर त्योहार जो आनंद माणियूं था जनवरीअ में उत्तरायण जो तमामु सुठो त्योहारु थिए थो पतंग उॾायूं था तिरमूरी भोरींडा ठाहियूं था महालक्ष्मीअ जा सॻिड़ा बधूं था ॾियारीअ में हटिलाड़ियूं रखूं था हट हट हटलाड़ियूं माना हट जेका बि दुकानदार आहिनि उहे सिंधी माण्हू पाण जे घर में हटड़ियूं रखी करे हुनमें लक्ष्मीअ जी माता जी सेवा कनि था सिंधी हर तरह सां हर कंहिं त्योहार खे तमामु सुठे नमूने पूॼनि था अखणु टीज ते बि ब्राहमणनि खे दान ॾियनि था नियाणियुनि खे मटको फल फूल कपिड़ा वग़ैरह ॾई करे उन्हनि खां आशीर्वाद वठनि था सिंधी दानवीर बि आहिनि त दान जो दान सां गॾु पंहिंजे सेवा कनि था